हम दू चारि दिन पहिने एकटा हथौड़ा किनलहुँ रहय हथौड़ा बहुत यूज होइत छै जेना हम खर पतवारके टाट बनेलियै तऽ ओहिमे काँटी ठोकै लए काँटीके मोरैके लिए फेर मिस्त्रीसभ ओकर युज करै छै ईंटाके फोड़िके लिए ओकर बाद बहुत तरहके एहन यूज होइत छै जकर युज कए सकैए लोक गाड़ीकें ठोकैके लिए दुकान सब पर हथौड़ाके यूज होइत छै तऽ एकर इएह यूज हम कए सकैत छी